आं गुवाहाटि आरो शिलं आरो करामर बेयाव थांदोंमोन बांसिन शिलंखौ मोजां मोन्दों मानोना बेयाव जायगाया थान्दा आरो गोबां रोखोमनि जायगा नुनो मोनो लोगोफोरजों ज' ज' आरो फेमिलिजों बेरायनानै मोजां नाङो

बोथोर आरो जायगाफोरखौ नुनानै मोजां मोनो